साढ़े ते मतलब अगर एरिया च दिक्खेआ जा ते कोई इन्ना ओह् नेईं ऐ ऐजुकेटड़ नेईं ऐ स्पोर्टें च बी स्पोर्टें च बी इन्ना इंटरैस्ट नेईं ऐ लोकें दा लेकिन हां कालेज बिच साढ़े असें बड़ा किश सिक्खने गी मिलेआ उत्थै स्पोर्टें दी इन्नी नालेज है लेकिन उत्थै ना साढ़े म्हल्ले च स्पोर्टें च गी इन्ना बधाबा नेईं दिंदे हां पैह्लें नेईं हे दिंदे हून दिंदे ते जि'यां स्पोर्टें ऐ जि'यां जि'यां बंदा स्पोर्टें गी यूज करै स्पोर्टें दा इस्तेमाल करग स्पोर्टें कन्नै अग्गें अग्गें बधग उसी सिर्फ पढ़ाई बिच ओह् अग्गें नेईं होना उसी स्पोर्टें दी पूरी नाॅलेज होनी मतलब इ'यां आखदे न कि शारीरिक तरीके कन्नै ओह् पूरा फिट रौह्ना ते उसी मतलब कुसै चीज़ै दी टैन्शन नेईं होनी उसी कोई बिमारियां नेईं लग्गनियां ते बंदे दा जेहड़ा दिमाग होना ओह् नशे नुशे आह्ले पासे नेईं जाना उनें अपना पूरा ध्यान लाना खेढने गी पढ़ने गी लिखने गी